ہیمر کا استعمال کافی مشکل تھا اور آج بھی مشکل ہے اس میں طاقت کا بہت زیادہ استعمال ہوا کرتا تھا لیکن ایک فائدہ یہ بھی ہوا کرتا تھا ہیمر کے ہیمر سے کہ ڈرل کے مقابلے میں ہیمر زیادہ سے زیادہ دیوال گرانے یا چھت گرانے میں زیادہ کارآمد تھا موزوں تھا وہ ایک جگہ اگر مارا جاتا تھا اور اگر پوری چھت گرانی ہو تو بڑی آسانی سے گر جایا کرتی تھی ڈرل میں یہ چیز نہیں ہے ڈرل میں یہ کہ تھوڑا تھوڑا مطلب وہ کاٹتا ہے اور گراتا ہے تو اس حساب سے دیکھا جائے تو ہیمر کافی فائدہ مند ہے کہ اگر لمبی چھت ہو اور اسے کم وقت میں توڑنا ہو تو چار پانچ جگہ سے اگر اسے مار دیا جائے یا دس جگہ سے مار دیا جائے تو بڑی آسانی سے بڑی سے بڑی چھت گر جایا کرتی ہے